बच्चे अपने खाली समय में मनोरंजन के लिए कई चीज़ें करते हैं जैसे कई बच्चे टी वी देखते हैं टी वी पर उनके पसंदीदा शो आते है जैसे डोरेमोन शिनचैन भीम ऑगी तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे कई सीरियल्स आते हैं जो वह देखते हैं और एन्जॉय करते हैं और कई बच्चे हैं जैसे वो अपने बाहर मित्रों के साथ खेल खेलते हैं जैसे कि क्रिकेट खो खो बेडमिंटन कबड्डी और कई बच्चे हैं जो बाहर अपने माता पिता मित्रों के साथ टहलने जाते हैं जिससे उनकी सेहत अच्छी बनती है और कई बच्चे जो अपने जैसे फोन में फोन में गेम्स खेलते हैं जैसे कई गेम्स होते हैं जो खेल के मनोरंजन करते हैं